बिबार थायोब्लासो समायना जाय समायना बुस्तु बेफोरखौ बिबारजोंनो जों रुजुनाय जायो बेनि थाखायनो बिबार बिबार बागानखौ न'नि सोरगिदिं खालामनाया गोनांथि दं जायनि न'खौ समायहोनो थाखाय जोङो बिबार बागानखौ खालामनांगौ जायो बेजों लोगोसे जाहाथे बिबारफोरा मोजाङै मोजां गेरेमसा महर लालाङो बेनि थाखायनो बिसोरनि अस्रा एबा साया होनो थाखाय जोङो दस्रा दंफांबो गायफानांगौ जायो दंफां गायनो थाङोब्ला जेनेबा बोथोरनि गरम थासारिफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय माने गोलोम बोथोरफोराव जिरायनानै दंफां साया मोननो थाखाय जोङो दस्रा बिफांफोरबो गायफानांगौ जायो न'फोरखौ समायना नुहोनो थाखाय बिबारफोरखौनो न'नि खाथि खाला एबा न'नि दरजा मोखाङाव बानायनाय जायो बायदि रोखोम गाबनि बिबार नुयोब्ला जेब्ला जोङो फुंनिफ्राय सिखारनानै बाहेरायाव दरजाखौ खेवजेननायाव बिबारखौ नुयोब्ला जोंनि गोसोफोरा रेजें जायो एबा मोजां मोनो जोंनि खर'फोरा मेलेमफोरा थाजिमै थानाय मोनो दानि बेलायाव बेराफारसेथिं नायोब्ला डिफ'रेस्टेसन जायनि फलाव बे दानि बोथोराव दुंहाव थासारि एबा गोलोमनाया गोख्रैसिन जादों बारासिन जादों बेनि थाखाय जोङो बिफां लाइफां गायनाय हागौमानि बारायनानै लाखिनांगौ हागौमानि गायदेरनायखौ नाजाबाय थानांगौ अब्लासो समान समान थासारियाव जानाय जागोन बेनिखायनो जोङो बिबार दस्रां दंफांफोरखौ गायनाया खोब गोनां